नमस्ते नमस्ते घूमने जाना है अच्छा तो घंटाघर है चिड़ियाघर है चन्द्रिका देवी है ये सब जगह हैं हाँ अब पैसे जितने दो चार हज़ार होंए अपन खर्चे के लिए तो पूरा शहर घूम लो हाँ चन्दिका देवी जाने में चार पाँच सौ तो लगबै करिहें जइहो तो का हुआँ कुछ लेहो तो हैए हऍं कथा ओथा सुनिहो सब चीज़ करिहो तो ओमा खर्चा होतै है ओमा तो खर्चा जेत्ता अपन तुम खर्चा कइ पाव ओत्ता खर्चा करो कम करो तो कम होइ जाई ज़्यादा करिहो तो ज़्यादा होइ जाई हाँ बढ़ियाँ वहाँ बनै है मंदिर है और सब रास्ता और सब चीज़ तालाब और सब चीज़ बढ़ियाँ बना है हाँ दुनियाँ का आदमी हुआँ आवत है देखै सुनै हाँ घंटाघर है चिड़ियाघर है ई सब जगह हैं वहाँ अरे अब दो तीन चार हज़ार रुपैया लेके जाओ और पूरा शहर घूम लो सब कहुँ हाँ तमाम सी पार्क है चाहे जऊनी पार्क में टहल घूम लो बड़ी बड़ी चीज़ें देखो सब हाँ अब जहाँ जहाँ आप जवइया होए तहाँ तहाँ जाए सकती हो हाँ हऍं हाँ इमामबाड़ा जा सकती हो छोटा और बड़ा दोनो हैं उधर पास में घंटाघर है हाँ कम से कम पाँच हज़ार रुपैया होए पूरा शहर घूम गा आए जइहो खूब खर्चा करो खूब टहलो घूमो जो सामान लेके होए वो लइलो हाँ चिड़ियाघर देखो उधर हज़रतगंज होइके निकलो तमामै पारिखै बनी हैं हएँ पैसा ओमा दो तीन चार सौ रुपैया होए टहलो घूमो खूब हाँ हाँ हाँ जब जब आपके चलना होए तब बताइए हम साथ में चलेंगे हाँ और जगह बहुत सी हैं जऊन जगह आप जवइया वही वही सब कोहुँ देखाए देब ठीक जी नमस्ते नमस्ते